हिते टूरिस्ट घुमणु ईंदा आहिनि हा हिते देश विदेश जा टूरिस्ट घुमणु ईंदा आहिनि उन जो नालो आहे धूरुड़ू मतिलबु सफ़ेद रणु व्हाइट रणु बि चयो वेंदो आहे उन खे इहो रणु सॼे नूण जो समुद्र वांगुरु ॾिसणु ईंदो आहे ऐं राति जे टाइम अगरि इनखे ॾिठो वञिजे त सॼो अछो अछो मैदान जीअं त आकाश ऐं उन में चमकंदा तारा अहिड़ो ॾिसणु ईंदो आहे हिते राति पर्यटन शकन लाइ हिते राति जा घणे ई सारा प्रोग्राम रखिया वेंदा आहिनि जंहिं में कच्छ जा डांसूं ॾेखारियो वेंदियूं आहिनि गीत संगीत थींदा आहिनि ऐं नाटक ई थींदा आहिनि ईअं करे उन्हनि जे पर्यटन जो मनोरंजन थींदो आहे ऐं पर्यटन हिते जूं घणे ई सारियूं शयूं पंहिंजे ॻोठु वठी वेंदा आहिनि जंहिं में त मोजड़ियूं आहिनि जैकेट आहिनि पर्स आहिनि ऐं कप आहिनि ऐं लाइटर्स अहिड़ियूं अहिड़ियूं नएं शइ शयूं आहिनि जेके कछी वर्क सां वर्क कयलु हूंदो आहे कछी बर्थ जेको देश विदेश में प्रख्यात आहे उहो सभु हितां खां वठी वेंदा आहिनि ऐं उतां खां पोइ मोटंदे टाइम हू माता जे मढ जो दर्शन करणु ईंदा आहिनि रुद्राणी माता जो मंदरु आहे रुद्राणी हिकु डेम आहे उते बि वेंदा आहिनि हिकु कपिल आश्रम आहे उते बि वेंदा आहिनि उते सभु घुमंदे घुमंदे हू सॼे कच्छ जो मग दर्शन करे पोइ हिते रिटर्न ईंदा आहिनि हीउ सफ़ेद रणु मोदीअ सरकार ठाहियो आहे ऐं ईह कंहिं खे ॼाण बि कान हुई त हीउ रणु आहे त हिते पर्यटल स्थल ठही सघे थो पर मोदी जी पंहिंजे सूझ सॿेझ सां हिते रणु ठाहियो जिते हाणे देश विदेश जा माण्हू पर्यटक हिते टूरिस्ट हिते घुमणु ईंदा आहिनि ऐं हिते टे महिने जो मेलो लॻंदो आहे उहो मेलो दिसंबर खां चालू थींदो आहे दिसंबर जनवरी फरवरी ऐं जनवरीअ में उतरायण ते हिते पतंग बाज़ी बि थींदी आहे जिते अॻियां अॻियां जेके बि माण्हू आहिनि हू उते अची करे पतंग बाज़ी कंदा आहिनि ऐं परियां जा टूरिस्ट हुन पतंग बाज़ी खे ॾिसणु ईंदा आहिनि हेॾो वॾो मैदान समुद्र वांगुरु उते अगरि पाण पतंग बाज़ी कयूं त केॾी मस्तु मस्तु ॾिसण में अचे ऐं केॾो आनंद अचे हिते वॾियूं वॾियूं पतंगूं हू हूंदियूं आहिनि उते कोंपटीशन थींदी आहे हिकु हिते उठ गाॾी ते विहंदा आहिनि घोड़ा गाॾी ते विहंदा आहिनि ऐं पंहिंजो आनंद वठंदा आहिनि ईएं इहे हिकु अहिड़ो टूडिस्ट प्रेलिस आहे जिते विदेश मां बि माण्हू ॾिसणु ईंदा आहिनि हीउ अहिड़ो प्रख्यात थी वियो आहे जंहिं जी का ॻाल्हि न घुरिजे इन लाइ मां तव्हांखे इहो ई ॿुधाइणु चाहींदमि त हीउ हिकु अहिड़ो सुठो टूरिस्ट प्ले प्लेस आहे हिते सभिनि खे हिकु दफ़ो त अची करे ॾिसणु घुरिजे उहो बि हिन टिनि महिननि जे मेले जे दौरान त उते ॾिसण जो मज़ा ई कुझु अलॻि थींदी आहे